میرے یہاں سب کچھ مل جائے گا آپ کے لیے آپ کو جیکیٹ چاہیے یا پور لوور چاہیے یا پھر ہر سائز میں مل جائے گا آپ کو آپ کو کیا دیکھنا ہے

ہاں جی جی اس میں سب مل جائیں گے آپ کو کلر اس میں چار پانچ آتے ہیں جیسے کہ فون کلر ہوا آپ کو بلیک کلر مل جائے گا ریڈ کلر مل جائے گا وائٹ کلر بھی اس میں آیا ہے اور آپ کا چیری کلر جو ہوتا ہے وہ بھی مل جائے گا اس میں جی اس میں ایک پیٹرن دیکھیے یہ مل جائے گا اس میں فرنٹ پاکٹ ہوں گی اور سائڈ پاکٹس ہوں گی اور ایک آرٹکل اس میں یہ آیا ہے کہ اس میں صرف سائڈس پاکٹ ہوں گی اس میں فرنٹ پاکٹ نہیں ہوں گی اسی کے ساتھ ایک اس میں ایک انر کے ساتھ اٹیچ آیا ہے جس میں ٹی نیک اندراٹیچ ہے اور باقی وہ جیکٹس آئے گی جی جی جی جی جی وہ والا وہ وہ والا آرٹیکل بھی مل جائے گا آپ کو کیا سائز چاہیے آپ کو تھرٹی ایٹ جی اس میں اس میں بلیک مل جائے گا آپ کو ریڈ مل جائے گا وائٹ مل جائے گا براؤن مل جائے گا آپ کو کیا کلر چاہیے بتائیے جی بلیک مل جائے گا اس میں آپ کو ریڈ مل جائے گا ڈارک شیڈ میں جو اچھا جی نیوی بلو مل جائے گا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے